اِس علاقے میں جو اقلیت مذاہب ہے وہ دو ہیں ایک سِکھ جس کی پاپولیشن ون پوائنٹ زیرو زیرو پرتیشت ہے دوسرے کرشچیئنس اِن کی پاپولیشن زیرو پوائنٹ چوبیس پرتیشت ہے یہ اقلیت مذاہب ہیں اِس علاقے کے اندر